میری زندگی کا سب سے اہم جو ایک سفر اس وقت ہوا جب میں نے پہلی بار اکیلے کسی دوسرے ملک میں سفر کیا یہ تجربہ میرے لیے نیا تھا تھوڑا خوفناک تھا لیکن پرجوش تھا کیونکہ میں نے خود کو بہتر طور پر جانا مختلف ثقاوتوں کو قریب سے دیکھا اور خود اعتمادی میں اضافہ محسوس کیا